हेलो मैम क्या मैम क्या मेरी बात ख़ुशी सेलिब्रिटी से हो रही है मैम मैं आन्या मैम मैं आन्या बोल रही हूँ मैं मे मैम मैं आन्या बोल मैम में आपकी मैं एक क्लाइंट से बात कर रही हूँ मैम मैं एक क्लाइंट के तौर पर आप से बात कर रही हूँ मैम आपके बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है मैम आप एक पहुंची हुई सेलिब्रिटी है तो मैं आपके बारे में बहुत सारे राज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आपको इतने मुक़ाम पर पहुंची है तो उसके पीछे क्या राज़ है मैम तो क्या मैम आप बत तो क्या आप इसके बारे में मैम कुछ बताएंगी अपनी पिछली कुछ बीती बातें

जी मैम मैम मैम मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत अच्छी हैं आप बहुत तारीफ़ के क़ाबिल है तभी तक आप वहाँ पर पहुंची हैं आज एक मुक़ाम तक तो मैम मुझे ये बताइए कि आप क्या पहले क्या थी अब ये यहाँ तक मुक़ाम आप ने कैसे हासिल की मैम ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत ही संघर्ष के साथ अपना मुक़ाम हासिल किया है मैम आप उन उनके बारे में क्या सोचती हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं तो मैंम क्या आप हमें यदि भी कुछ बता सकती हैं कि आप कुछ आपके कुछ ड्रीम्स थे या फिर आप कुछ और बना चाहती थी आपको किसी कारणवश ये बनना पड़ा जी मैम हम समझ सकते हैं कि अपने सपनों को एक तरफ़ा रख के हम किसी और कार्य करते हैं और वो उस मूव में हमें अच्छा लगने लगता है तो हम वो भी कर सकते हैं मैम और किस तो क्या मैम आपके पेरेंट्स के भी कुछ ड्रीम्स थे कि हमारे बच्चे ये बने तो फिर आपने फिर चुना मैम आपने बहुत ही अच्छा आपकी मैम बहुत अच्छी सोच है मैम तो और लोग की क्या बात करूँ मैं तो ख़ुद आपकी तरह यही सोच रखने वाली सच्ची साथी हूँ कि मैं भी आपकी तरह सोच हो मेरी मैम और क्या कुछ ओके मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद